जेह्के साढ़े स्टेट हैल्थ केयर न इत्थैं बड़े बड़े प्रोग्राम बगैरा सखाई जन्दे जि'यां आई टी बगैरा उत्थै मतलब कि नर्सिंग नूरसिंग दे कम्पाउण्डर शम्पाउण्डर बगैरा दे इन सारें दे प्रोग्राम बगैरा सखाए प्रोग्राम बगैरा सखाए सखांदे बगैरा ते जि'यां मतलब कि साढ़ै घरैं कच्छ कच्छ मतलब कि कोई इ'यां बमार शमार होई गेआ ते हर घरैं कच्छ मतलब कच्छ कच्छ डिसपेंसरियां बगैरा खुल्ली दियां होन्दियां मतलब कि उत्थै अस निक्के निक्के बच्चे बगैरा अपने लेेइयै जाई सकदे उत्थैं अस बच्चें दस्सी बगैरा सकदे घरैं कच्छ डिसपेंसरियां बगैरा खुल्ली दियां होन्दियां इ'नें मतलब कि कोई कम्पाउण्डर शम्पाउण्डर बगैरा सिक्खी लैंदे ते दूआ ट्रेनिंग श्रेनिंग करी लै कोई मैडिकल बगैरा बिच्च ते तां बी चलो तुस अपने कुतै घरै कच्छ हट्टी बगैरा खोह्ली सकदे कोई मैडिकल मैडिकल दे रिलेटेड अपनी हट्टी खोह्ली सकदे लोकें दी एह बी मदात होई जंदी ते हून जेह्का साढ़ा उधमपुर ऐ ते इत्थै बी मतलब कि साढ़ा अस्पताल बनै'रदा ऐ हून उधमपुर बी साढ़ै हस्पताल दा कम्म लग्गा ते इत्थै बी हून शैल बड्डा हस्पताल बनै'रदा ऐ ते बाकी इत्थै आई टी बगैरा बिच्च इत्थै नर्सिंग दे प्रोग्राम बगैरा होंदे इत्थै नर्सिंग बगैरा नै सखाया सखुया जंदा ऐ मतलब कि कि'यां ओह् करना बगैरा ते एह् सारियां चीजां बगैरा सखाया एह् बगैरा सारी चीजां सखाई जांदियां ट्रेनिंग श्रेनिंग दी दिंदे बगैरा उ'नें मतलब कि कि'यां असें केह् करना बगैरा हैल्थ केयर से रिलेटेड मतलब कि केह् केह् करना ते एह् सारियां ट्रेनिंगां बगैरा उत्थैं दी दियां जंदियां प्रोग्राम बगैरा होंदे केईं नर्सिंग बिच्च बगैरा प्रोग्राम ते ओह् उत्थैं दस्सदे ते केईं कम्पाउंडर बिच्च करदे ते ओह्दे बिच्च बी दस्सदे किन्ने केह् चीज बगैरा करनी सारा किश सखांदे ते इन्नै बगैरा घरै कच्छ कच्छ लग्गी इ'यां खुल्ली दियां डिस्पेंसरियां बगैरा ते केईं उत्थैं जन्दे अपने बच्चें बूच्चें गी लेइयै तुस उत्थैं बी जाई सकदे ते एह् सारा किश मैं साढ़ा हेल्थ केयर दे रिलेटेड जेह्का कर रहें हैं